हँ निश्चिते समाजमे महिलाके प्रतिदिन चुनौतीके सामना करय पड़ैत छै तकर कारण छै जे गृहकार्यसँ लऽ कऽ आब जे छै से समानताके अधिकारके तहत ओकर भूमिकाकेँ जे छै से देखायल गेलै हेँ हँ ई बात निश्चित छै जे असग़र जयबा अयबामे महिला निश्चित रूपे जे छै अपनाकेँ सुरक्षित महसूस नहि करैत छथिन तथापि समान अवसर भेटलाक कारणे आब हर क्षेत्रमे महिला बढ़ि चढ़ि कऽ जे छै से भाग लैत छथिन देखू वायुसेनामे सेहो जे छै से महिला अहाँकेँ हवाईजहाज़ उड़ाबैत छथि बमवर्षक विमान जे छै से उड़ाबैत छथिन तेँ उच्चसँ उच्च पद पर महिला जे छै आब आसीन छथिन एहि लए कऽ हम कहब

पहिने जे मात्र घरक वस्तु बुझैत छलथिन से आब नहि छै महिला आब घरसे बाहर भै कऽ पुरुषके सङ्गे कन्धासे कन्धा मिलाकै सहयोग करयक लेल देशक विकास करयक लेल तत्पर छै